ہندوستان میں بہت سے ایسے تاجر ہیں جنہوں نے بہت کچھ کیا جیسے مکیش امبانی جی نے بہت نقصان میں چل رہے تھے انہوں نے ریلائنس کمپنی لا کر کے اپنا آگے کا عروج بڑھایا اور بھی ہے ٹاٹا کمپنی ہے جیسے انہوں نے اپنے ٹیکنالوزی فور ویلر بائک یہ سب چیز بنا کر کے انہوں نے اپنا بہت کچھ حاصل کی اور بہت سے ہمارے ایسے انڈیا کے اندر ہیں ٹیکنالوزی کے بارے میں تجارت تجارت اور ٹرانسفورٹ کے بارے معاملے میں بہت ایسے ہیں جنہوں نے بہت کچھ کیا ہندوستان کے بارے میں تفریح ٹرانسپورٹ جیسے شعبوں میں کام کیا اور ہندوستان کو کئی طریقوں سے بدل دیا اس طریقے سے ہر انسان اپنے اپنے کاموں کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے چلے آ رہے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا